बिहारमे व्यवसाय करयके मुख्य परेशानी यही छै कि किछु आदमीकेँ अच्छा बाजार नहि मिल पाबैत छै दोसरा छै कि अगर बड़ा बाजार मिल भी गेलय तऽ ग्राहक किछु किछु ग्राहक एहन होइत छै जे कुछ परेशानी ओकरा परेशानी करय छै दोसरा की छै कि आदमी बिहारमे किछु ट्रेनिंग किछु होय नहि होय काम ओ शुरु करि देइ छै जे काम ओकरासे परेशानी होइत छै ई नहि होनाके चाही उचित ट्रेनिंग अगर मिलय पूँजीके पूरा पूरा पूँजी ओकरा साथ होय किया ओकरा दिक्कत होतय व्यवसाय करयमे दोसर छै कि गरीबी किछु जादा छै यहाँ बिहारमे सभ आदमीके पास जे छै से पैसा रहय नहि छै पूरा पूरा जे पून्जी लगेतै ओ दोकान करि लेतय या कोई भी व्यवसाय शुरु करतै ओ छोटा मोटा पून्जीसे ओ शुरु करय छै दोसरा जे छै ग्राहक जे आबै छै ग्राहकमे किछु किछु ग्राहक बढ़िआँ होइत छै किछु किछु ग्राहक गड़बड़ भी होइत छै किछु भी जे छोटा मोटा मतलब सएमे जे मानि लिअ जे बीस परसेन्ट भी ग्राहक होइत छै गड़बड़ होइत छै वही ग्राहक जे छै से ओकरा परेशानी एतय करय छै जे कारण से जे दोकान जे छै या व्यवसाय जे छै नहि चलि पाबय छै जे कारण ओकरा बन्द करय पड़ैत छै एना नहि होनाके चाही हरेक ग्राहकके छै ओकरो साथ देना छै दोकान व्यवसाय करय वालाके या व्यवसाय वालाके भी ग्राहकके साथ दयके चाही दोसरा छै ट्रेनिंग लएकऽ कोई भी काम करयतऽ कोई दिक्कत नहि होइत छै कभी भी